अह नोंलाय दा ए नोंलाय अबेयाव दं ए नोंलाय देखन माबा खामानिखौ बिराथ लेथ्रा मावनानै गालांदों देसं ओइ नोङो मा बेबायदि फालथुहाय

एकदम माय हाग्रा दांनाया जाथाराखैहाय हाग्राखौनो मोजां फुलाङाखै मायखौसो फबसिनजोबलांदों ए खामानिया बिदिसो नोङो फालथु ओइ नोङो गायनायाव बिदिनो गेसें गायना गालांबाय आरो दाबो हाग्राखौ नों बिदि दांबाय नों बिदिबा नोङो नोंखौ आं हाजिरा लालाहाय बेबायदि एसे फालथु आरो माय जावनो होबाबो माय गुग्लायानो खारा नोङो माय जावनो होबाबो बिदिनो मा एके मारा मुरा माय बुनो होबाबो मायखौ मोजां बुलाङा एकदम माथो माइरं जावनो लेंहरबाबो माइरंखौबो माइगाबखौ मोजां सालिलाङा माबायदि मानसि नोंलाय माइरंखौनो माइगाब जेव जेव माइरं सालिना गालांनाया बेबायदि माइगाब जेव जेव जुजाइ जेव जेव बिदिखौ सोर माहाजोन जानो हागोन ओइ